मैं राजनीतिक कल्याण और समाचारों में बहुत अधिक रुचि रखती हूँ जैसे की हमारे घर पे सुबह सुबह अखबार आता है तो जो अखबार आता है उसे मैं सुबह सुबह पढ़ती हूँ उसमे जो समाचार और खबरें आती हैं वो ताज़ा खबरों को पढ़ती हूँ जानती हूँ की हमारे देश प्रदेश मे क्या चल रहा है उससे हमें पता चलता है की हमारे देश में क्या क्या चीज़े चल रही हैं महंगाई कितनी बढ़ गई हैं महंगाई के दाम कितने बढ़ गए हैं और टी वी में भी समाचार सुनती हूँ डेली की ताज़ी खबरों से हमें काफ़ी चीज़ों का अंदाजा होता है खेल समाचार भी सुनती हूँ उससे भी काफ़ी चीज़ों का अंदाजा होता है आजकल ना हमारे समाज में बहुत सी चीज़े चल रही हैं दहेज प्रथा को लेकर लड़कियों को मार दिया जाता है उनसे दहेज की मांग की जाती है उन्हें दहेज के लिए परेशान किया जाता है और उनके घर वालों को भी परेशान किया जाता है महंगाई को लेकर लोग आजकल बोहोत ज़्यादा परेशान हैं तो उसके लिए सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिए जिससे की महंगाई के कारण गरीब लोग जो है वह भी खाना खा सकें और महंगाई के कारण उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कोई असर न पड़े वो भी अच्छा खाना खाए अच्छे कपड़े पहने पहने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें इसके बारे में सरकार को कुछ सोच विचार करना चाहिए ये चीज़े हमें डेली की ताज़ी खबरों से व अखबार के माध्यम से न्यूज के माध्यम से पता चलती है